जी मैंने तक्षसिला इस्कूल में कॉल किया है यह मेरी बात मैम से हो रही है मैम मेरे बच्चे यूँ तो स्कूल में पढ़ने आते हैं तो मैम उनको एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं तो उनको एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है क्योंकि घर में पढ़ाई नहीं हो रही है उनकी सुमित गोलू मैथ्स और साइन्स में बहुत वीक हैं

मैम उसमें मतलब कि उसमें फ़ीस कैसे क्या है

मैम टाइमिन्ग क्या रहेगी सुबह शाम मैम तीन बजे तो मैं छोड़ नहीं पाऊँगा चार बजे के बाद हो सकता है

ठीक है मैम मैं कॉल बैक करता हूँ